इस्कूल और कॉलेज के समय मैंने कई भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा उनमें प्रमुख हैं आर्यभट्ट रामानुजन जो गणितज्ञ थे और शुश्रुत थे जो शैल्य चिकित्सक थे ऐसे कई भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में मैंने पढ़ा है आर्यभट्ट ने हमको शून्य के बारे में बताया शून्य की खोज का श्रेय आर्यभट्ट को ही जाता है और ऐसे कई वैज्ञानिक हमारे यहाँ हुए हैं कल्पना चावला हुई है जो अंतरिक्ष में पहुँची और वैसे तो उन्होंने नासा से किया था लेकिन वे हमारी भारतीय भारत की महिला थी और वे अंतरिक्ष में पहुँची और उन्होंने हमारे भारत का देश का नाम रोशन